तशें पळोवपाक गेल्यार खूब तरांचे बिजनसीस आसा एक फार्मर्स असोसिएशन एक एरिया अशें आसा जाहा जंय सगळे तरांचे वेजिटेबल्स एकठांय हाडून थंय सप्लाय जाता तशेंच खुबशे धंदेकार जे बिजनसमॅन आसात तांणी ल्हान ल्हान शॉप्स ग्रोसरी शॉप्स जावं मेडिकल शॉप्स जावं अशी वेगवेगळी शॉप्स घालून चलयतात तशेंच खुबशे डॉक्टर्स आसा एक दोन तीन क्लिनीक घातलेली आसा डॉक्टरांनी ते आपले बिजनस चलयतात तशेंच एक इंटरनेट सायबर कॅफेज अश्यो अश्योय आसा प्लस तशें पळोवंक गेल्यार एक बारीक सायकल रिपेर शॉप्स हॉटेल्स हेर सलून्स अशे खुबशे तरांचे बिजनसीस ह्या गांवांत आसात